یوں تو میں جس مذہب کو مانتا ہوں وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اس مذہب کے ہر ایک بات ہر ایک چیز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں کسی دوسرے مذہب کی طرف دھیان نہیں دیتا کیونکہ مجھے میرا مذہب بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے سوال کیا تو مجھے ایک مذہب اور اس کی کچھ عادتیں اور طریقے بہت اچھے لگتے ہیں وہ مذہب ہے سکھ مذہب سکھ مذہب میں کھانا کھلانے بھوکوں کے کے پیٹ بھرنے کا جو رواج ہے وہ جو طریقہ ہے اور وہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے سکھ مذہب دنیا کے ایک پسندیدہ مذہب ہے جس میں شاید یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کا پیٹ بھرنا بہت بہت اہم بات ہے شاید ان کے یہاں عبادت میں شامل ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں ان کے گرودوارے ہوتے ہیں روزانہ جو ہے بھنڈارہ کھانے کا بھنڈارا رکھتا ہے اور اس کھانے کے بھنڈارے میں ایک نہیں سیکڑوں غریب مسکین محتاج ضرورت مند آ کے کھانے کے لائن لگاتے ہیں اور کھانا پروسنے میں کھلانے میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی بڑے سے بڑے لوگ آ کے جو ہے ان لوگوں کو کھانا پروستے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور جو ہے وہ عبادت سمجھتے ہیں اور اسی طرح دنیا کے کسی کونے میں جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہیں زلزلہ آتا ہے لوگ کھانے کو ترستے ہیں تو میں شوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتا ہوں کہ یہ سکھ مذہب کہ لوگ وہاں موجود رہتے ہیں ہر طرح پریشان حال اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکھ مذہب ایک اچھا مذہب ہے حالانکہ میں تمام باتوں میں اسلام کو پسند کرتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مجھے ہر اعتبار سے بہتر اور صحیح لگتا ہے